औ ओमफ्राय मा खबरमोन ए ए ओमफ्राय औ औ औ स्खुलावथ' दा फरायसाफोरनि फरायनाया मोजाङैनो दङ दा साननानै नायोब्ला जोंनि चिराङाव जोंनि स्खुलानो साबसिन होनजायो आरो फरायनाया ओमफ्राय दा जोंनियाव फैयो माने फैयाबा फाइन लायोना बेनिखायनो बयबो स्टुदेन्टफ्रानो फैयो आरो टिचारफ्राबो फैयो फैनायालाय माने जोंहा टिचारफोरनियावबो एसे नायोना स्कुलआवथ' दासान्दि फेसिलिटिया दंथ'योआनो हानायखिनि नांगौखिनिया दङ आरो जोंनियाव दा खमैबाबो फास्स' जन दङ

फोरोंगिरिया सयजन दङ

औ औ दा जेबो प्रब्लेम गैथ'वा ए औ औ दे गोजोननाय थाबाय